تو کیڑوں کے کاٹنے کے طور پہ مثال ہم یہی دینا چاہیں گے آپ کو کیرے جب کاٹتے ہیں سانپ دیکھو سانپ کاٹتا ہے تو اس کا زہر بدن میں فیلتا ہے تو اس کا علاج گاؤں میں ایک یہ ہے کہ اس پہ ہلدی لگا دیتے ہیں ہلدی لگا کے پٹی باندھ دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے زہر بھار نکلتا ہے گاؤں میں علاج تو یہی ہے باقی اگر کوئی کیڑا کاٹ لیا کوئی کچھ کاٹ لیا تو اس پہ ایک لہسن رگڑ دیتے ہیں اس سے لہسن سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو گاؤں میں ایک یہی علاج ہے اور بہت جگہ دیکھا ہے میں نے کوئی زخم ہو جاتا ہے کیڑا کاٹ لیتا ہے کوئی زخم ہو جاتا ہے پھول جاتا ہے پک جاتا ہے تو اس پہ چاقو گرم کر لیتے ہیں چاقو ہوتا ہے نا لوہے والی چاقو تو اس چاقو کو گیس پہ گرم کر کے اس کو اس پہ لگا دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے وہ بیس جاتا ہے سوکھ جاتا ہے اس سے اس کا علاج گاؤں میں اسی طریقے سے علاج ہوتا ہے گاؤں میں کیڑوں کے کاٹنے کا علاج تو یہی بہت شہد کی مکھی ہے جیسے کاٹتی ہے تو پھول جاتا ہے ایک زم زخم ہو جاتا ہے تو اس پہ وہی لہسن ہلدی ایسے مرچ پیس سے لگا دیتے ہیں اور وہ جس جگہ کاٹا اس جگہ اچھی طریقے سے لگا دیتے ہیں اور اس کو منع کر دیتے ہیں کہ دھوپ میں نہ نکلے اور وہ دھوپ میں نا نکلیں اور اس کا پھر علاج ہونے لگتا ہے دھیرے دھیرے وہ فائدہ کرتا ہے گاؤں میں تو یہی علاج ہوتا ہے کیڑوں کے کاٹنے کا لیکن سب سے بیسٹ جو علاج ہے کوئی سا بھی کیڑا کاٹے سانپ ہو بچھو ہو شہد کی مکھی ہو کوئی بھی کیڑا ہو تو اس کا سب سے بیسٹ علاج جو گاؤں میں ہے وہ ہے ہلدی ہلدی لگا دو اس پہ سب سے بیسٹ علاج ہلدی لگانے سے ہر ایک علاج ختم ہو جاتا ہے